गांवच्या लोकांक चड प्रमाणांत शिक्षण नाशिल्ल्या कारणान तांकां खंयीय भायर गेले म्हणटकच इंग्लीश उलोपाक कयणा खंयच्याय मामलेदार ऑफिसांनी गेलें जाल्यार ऑफिसरा कडेन इंग्लीश कोण उलयता तांची कामां रोकडी जातात म्हणजे हायफाय लोक आसतात पय फॅशफॅश करून इंग्लीश उलयतात तांची कामां रोकडी जातात पूण जो गांवचो लोक आसा पय गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्लो तांचीं कामां सहसा रोकडीच जायनात तांकां परत्यो परत्यो पावटी मारच्यो पडटात तांकां किदेंय सांगिल्लें तें सारकें समजना आनी तेंकां तें घेवन परतें घरा येवन कोणाक कयटा तांकां विचारून परतें दुसरें दिसाक त्या कामा खातीर वचचें पडटा तशेंच शिक्षणाच्या माध्यमान पयलें जाल्यारूय गांवचीं जीं भुरगीं आसात तांकां चडशें अशें म्हळ्यार अशीं गांवची गांवांतल्यान आयिल्लीं म्हणटगीर तेंचें दुर्लक्ष करता शिक्षक सुद्दां आनीक जीं पय टिचर्सांची डॉक्टरांचीं भुरगीं आसतात तांकां बरें शिक्षण अशें मिन्स तेंकां मुखार बसोवप तांकां समजून सांगप तांचें किदेंय क्वेशन आसा जाल्यार आयकून घेवप आनी गांवांतल्या भुरग्यांनी जर तर किदेंय क्वेशन केलो जाल्यार तेंकां रोकडेंच चिल्ड करून बसोवप अशे तरेचे सुद्दां आतां आतां शिक्षणाचें हितून सुद्दां चालू आसा